जूनागढ़ शहर में सरकारी स्कूल आहे आयल आहिनि ऐं उन्हनि में ॿारनि खे मुफ़्ति में पढ़ाईंदो वेंदो आहे ऐं उन्हनि खे मुफ़्ति में रोटी खाराईंदी वई आहे अने आंगणवारीअ जी सुविधा बि उप ऐं उन में नन्ढिड़नि ॿारनि जो ध्यानु रखण में ईंदो आहे ऐं उन्हनि खां अमूक शयूं ॾेई करे उन्हनि जो विकास वधाइण में ईंदो आहे ॿियूं अलाए अलाए घणियूं योजिनाऊं जूनागढ़ शहर में आहिनि जीअं के महिला योजना ऐं अहिड़ी चङियूं योजनाऊं जूनागढ़ शहर में आहिनि